खेल जाम ई महत्वपूर्ण भुमिका निभाईंदा आहिनि भले उहे ग्रामीण हुजे या शहरनि में खेल हुजनि ग्रामीण में महत्व जाम ई मिलंदो आहे खेल खेलण सां जीअं की तव्हां दिमाग़ी ऐं शारीरिक ॿिन्हिनि रूप सां फिट रहंदा तव्हांखे कॾहिं कहिड़ी बीमारी न थींदी जीअं की मोटापा हुन जे कारणु तव्हांखे कॾीं हार्ट जी डिसीज़ न थींदी कॾहिं अटैक न ईंदो तव्हांजो ब्लड लेवल ब्लड जो शुगर सुठो रहंदो ब्लड प्रेशर सुठो रहंदो ईअं ई अगरि तव्हां खेल जो मोरली ॾिसण्णु वञो त स्पोट्समेन स्पिरिट हूंदी आहे टीमवर्क थींदो आहे ऑनेस्टी हूंदी आहे प्लैनिंग सां कीअं खेॾिजे माण्हुनि खे जाम शयूं सेखारींदो आहे इहा ई प्लैनिंग तव्हां पंहिंजे नॉर्मल लाइफ में सिखी करे किथे बि अॻियां प्रोग्रेस करे था सघो इमोशनली जीअं अॼु माण्हू वल्डकप जीते थो अचे छोकिरो पंहिंजे कंट्री जे नाले ते त गामनि खे केॾी ख़ुशी थी थिए